انڈیا میں اٹھائیس اسٹیٹس ہے اس میں سے پانچ نام بتا رہی ہوں میں مہاراشٹرا پنجاب تلنگانہ آندھرا پردیش راجستھان ہے